जी हाँ मैं सरकारी ऐप इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि सरकारी ऐप एक महत्वपूर्ण ऐप है जिसका उपयोग मैं अपने विभिन्न कामों को करने के लिए करता हूँ जिससे कि मुझे कोई परेशानी नहीं हो इस वजह से मुझे उस ऐप का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि मेरा डाटा है वो सेफ रहे और मेरा सरकार की योजनाएँ हैं उनमें जो संचालन हो रहा है वे नियमित बना रहे इस वजह से मुझे सरकारी ऐप का इस्तेमाल करना पड़ता है वरना मुझे सरकारी ऐप का इस्तेमाल करने में कोई रुचि नहीं है